मूंखे ॿूटा पोखण जो ॾाढो शौं शौक़ु आहे मां पासे मां ई ॿूटा वठी ईंदो आहियां मुंहिजे पासे में ई नर्सरी आहे त मूंखे तरहा तरहा जा ॿूटा पोखण जो शौक़ु आहे ऐं मुंहिंजे घर में तरह तरह जा ॿूटा मां लॻाईंदो आहियां पहिरीं मार्केट मां ॿूटा वठी ईंदो आहियां मिट्टी खणी ईंदो आहियां ऐं मुंहिंजे पासे में जेको नर्सरी आहे उन नर्सरीअ मां तरह तरह जा पौधा मां खणी ईंदो आहियां ऐं पोखींदो आहियां मूंखे मुंहिंजे घर में हरियाली ॾाढी वणंदी आहे ऐं ॾाढो सुठो उन जो वातावरण थींदो आहे हरियाली सिहत लाइ बि सुठी हूंदी आहे त मां तरह तरह जा ॿूटा पासे मां वठी नर्सरी मां वठी करे पोखींदो आहियां ऐं तरह तरह जा पौधा मां लॻाईंदो आहियां पोइ उन खे रोज़ाना पाणी ॾींदो आहियां ऐं ॾाढे सुठे नमूने उन जी देखभाल कंदो आहियां मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ॿूटा पोखण ऐं हरियाली करणु